مجھے گانا سننا بہت پسند ہے میں اكثر گانے سنتی ہوں میں روزانہ ہی گانے سنتی ہوں اور گانا سننے كے لیے میں زیادہ تر اسپوٹیفائی گانا ڈاٹ كام یا ایپل میوزک اسٹریمنگ کی ایپ كا یوز كرتی ہوں كیوں كہ اس میں بہت آسانی سے گانے اویلیبل رہتے ہیں اور یہاں اچھے سے میں گانا سن سكتی ہوں بہ نسبت سی ڈی وغیرہ كے كہ اس كو خرید كے لانا پڑتا ہے كسی جگہ لگانا پڑتا ہے تب جا کے وہاں گانا ہوتا ہے اور آن لائن ڈاؤنلوڈ کے اگر ہم كسی گانے كو آن لائن ڈاؤنلوڈ كریں گے تو وہ بہت زیادہ موبائل میں اسپیس لے لے گا اور جس كی وجہ سے موبائل میں كافی اسپیس ہو جا لے لیتا ہے وہ ڈاؤنلوڈ كرنے سے لیكن یہ جو اسپوٹیفائی وغیرہ پہ آرام سے آسانی سے ہم گانے سن سكتے ہیں اور میں زیادہ تر ارجیت سنگھ عاطف اسلم ان سب كے گانے سنتی ہوں منے مجھے ان سب كے گانے سننے پسند ہوتے ہیں بہت پسند ہیں اور یہ یہ گانے اسپوٹیفائی پر اور ایپل پر میوزک اسٹریمنگ پر ان ان دونوں سنگر كے گانے موجود رہتے ہیں اسی لیے مجھے گانا سننا بہت پسند ہے خاص طور اسپوٹیفائی ایپ پر ایپل اسٹریمنگ ایپ پر